इस बार मैने बाज़ार से एक पर्दा लाया था जो की बहुत ही कलरफुल और देखने में रंग से अच्छा लग रहा था उसको लगाया है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में दूर से लोग बोलते हैं अरे कहाँ से किस कितने में लाया तो मैंने उसको लगाया है और व दो चार दिन भी हो गये लेकिन वो गंदा जैसा का तैसा ही दिखता है चमकता है कभी भी उसमें अभी तक आनी गंदा नहीं लगता है देखन में अच्छा हीं लगता है और बढ़िया भी है इसलिए उसकी चमक अभी भी बरकरार है उसका सूत भी बहुत मुलायम है उसका सूत भी बहुत मुलायम है वह देखने में कलरफुल भी है और चमकदार भी है और गंदा भी नहीं होता है वो मेरे को अच्छा भी लगता है इस वो पर्दा जो भी देखता है बोलता है अरे बहुत अच्छा है पर्दा इसलिए पर्दा बहुत कलरफुल भी है और जल्दी गंदा भी नहीं दिख रहा है अच्छा भी दिख रहा है सामने से लोग बोलते हैं कि अच्छा है पर्दा उसका सूत भी बहुत अच्छा है और उसका जो डिजाइन किया हुआ है अच्छा कलरफुल में है वो फूल पत्ती जैसा दिखता है तो अच्छा तरह से दिखता है और अच्छा लगता है पर्दा